कोशिश करिऔ कि अहाँसब मैथिली भाषाके प्रयोग किछु ज्यादा करू जेनाकि अपन सबके गाममे उपनएन होइए मुण्डन होइए शादी बिआह होइए आओर श्राद्ध होइए या फिर अपन अहाँ जतऽ शहरमे रहि रहल छी ओतऽ कोनो ने कोनो प्रकारके फंक्शन जरूर होइत हैत तऽ कोशिश करिऔ अहाँ ओतऽ मैथिली लैँग्वेज बाजैके ट्राइ करू कियाकि अहाँसब मैथिली बाजबै तऽ आसपासके आदमी भी सुनतै तऽ ओकरा बाजि सकै जकर कारण अपन भाषा मैथिलीके प्रचार हुअए आओर ओ विलुप्त होबैके कगारपर नहि जाइ तऽ इएह कगार एकरे चलते हमसब मैथिली भाषाके प्रयोग किछु ज्यादा करबै जकर कारण मैथिली भाषा विलुप्त होबऽ सँ बचै कोशिश करिऔ अहाँसब किछु ज्यादे बाजैके जेना अहाँ जन जागरूक करिऔ अहाँ आस पड़ोसमे कहिऔ कि अपन सबके जे मैथिली भाषा अइ ओकरा साथमे लऽ कऽ चलिऔ कियाकि एहि मिथिलाञ्चलसँ ही बहुत बहुत पैघ लोक भेल छै जे मैथिली भाषाके दमपर या फिर अपन संस्कृतिके दमपर बहुत आगाँ बढ़ल अछि अहाँ सबसँ अहाँ एक बेर बाजबै दू बेर बाजबै गलत भेल टुटल फुटल मैथिली बाजबै तऽ धीरे धीरे ओ पैघ हैत प्रगतिके कगारपर चलत तऽ अहाँसब कोशिश करिऔ मैथिली किछु ज्यादा बाजै करिके तऽ अहाँसब अपन

अहाँसब अपन पड़ोसीसँ अपन हिन्दी या इंग्लिशमे बात नहि कऽ कऽ मैथिलीमे करिऔ बात अहाँ सरकारी या फेर कोइ दफ्तरमे जाइ छी तऽ कोशिश करू ओतऽ मैथिलीमे बाजैके जकर कारण आगाँवला भी प्रभावित हुअए कि नहि करना किछु अपन संस्कृतिके लऽ कऽ अपन संस्कारके लऽ कऽ अपन कल्चरके लऽ कऽ किछु उत्साह छै जकर कारण अहाँके भाषा मैथिली बचि सकै एकरे साथमे अपन आशाके विराम दै छी धन्यवाद